हाँ अभिषेक फोटोग्राफर से बात हो रही है सर मुझे अपना शादी के लिए प्री वेडिंग सूट करवाना था तो सर सर आप बता दीजिए क्या आपका उसमें चार्जेस रहेंगे और क्या लोकेसन रखेंगे आप

थोड़ा पारंपरिक तौर पर या थोड़ा बोल्ड नहीं होना चाहिए ज़्यादा थोड़ा सर नॉर्मल रहे तो सर इसका

सर चार्जेस क्या रहेगा आपका ओके ओके सर तो आपके पास से डेट कब का रहेगा फ़्री मतलब मुझे सूट करवाना है तो क्या आप डेट फ्री रहेगा आपके पास आप डेट बता दें ओके थैंक यू मैं आपको बताता हूँ बात कॉल करके धन्यवाद